हे फार्मासीन कितें जाता तें सांगलें आनी तुका एडमिशन घेवचे टायमार कितें जाता तें सांगलें फार्मासीन कितें जाता तें सांगलें आनी तुका एडमिशन घेवचे टायमार कितें जाता तें सांगलें

पयलीं डिफिकल्टी म्हणल्यार आमकां ट्रेवेलींग आमकां वचून येवपाक बसीचें बसीन वचून येवचें पडटा सो बेगीन उठून वच्चें पडटा आनी आमी कॉलेज नायन टू फायव फायव फोटी फायव जावन आमीं म्हापश्यां पावता म्हणसर सात जाता खाली ट्रेफिका खातीर बी सेकॅण्ड कॉलेजीन कॅन्टीन नासतना आमकां एवरी डे घरांतल्यान जेवण व्हरचें पडटा सो जेवण पयलीं म्हटल्यार आमकां थंडूच खावचें पडटा आमकां गरम गरम जेवण तशें गावना मागीर पय फार्मसी शिकपाक पोवंक गेल्यार इट इज ऑल स्टडी इज ऑल अबावट ड्रग्स म्हणटा सो ड्रग्सातल्या पोंतांल्यान शिकपाक खूब डिफिकंल्ट कित्याक सगळे ड्रग्जाचें नांव पयलीं प्रनावंस करपाक सोपें नी तेज्या मागीर तेज्यो सिमटम्स खंयच्या खंयच्या तरेतरेचे डिजिजांक कशें ट्रिट करप मागीर चडश्यो ड्रग्ज ते मेंटल ब्रेना खातीर रिलेडिट आसतात सो कसलीं सिमटमां आनी कितले रिलेटीड आनी एक ड्रगूय फक्त एक कशें हें ट्रिट करिना एक सिमटम ते चड रिलेटिड आसता सगळें याद दवरपाक खूब डिफिकल्ट जाता आमकां खूब फावटीं कितें शिकतात तेंत समजना आनी फ्रेंजां मदीं हेल्प घेवन शिकल्यार सुद्धा खूब अशें सगळ्यांकूच कांयत कळना सो आमी चडशे फावटीं बायहार्ट करूंक वयतात आनी एडिंगा एक्जामीच्या टायमार कांयत सुचना शिकपाक गेल्यार फार्मसी इजी आसता सम पार्ट इज खूप अशें खुपूय डिफिकल्टूय ना इंट्रस्ट आशिल्ल्या भुरग्यांक हार्डवर्क घालून जाता शिकपाक तकलेन एकदां उरलें की डिफिकल्ट म्हणजे तें डिफिकल्टूच आसता काडून काडून फर्स्ट इयर काडली स्टडी करून आनी जालो फस्ट इयर क्लीयर जालो म्हणटकीत याद आसा अशें विचारीत सुद्धा ड्रग्ज खंयचे कितें ट्रिट करपाक सुद्धा याद आसा आमकां तेज्या मागीर आमकां आमच्या बोडी बद्दल शिकपाक गावता खंयचो पार्ट बोन्ज बॉडीन कितें आसा तें सगळें शिकता तें तर सोंपें आसा खूप मजा येता तें शिकपाक कित्याक बॉडी बद्दल शिकल्यार तें मागीर केन्ना तरी एक दोन दां रिलेट तरी करपाक शकता कितें दुकलें खंयचो बोन खंयचीं हाडां तें सगळें रिलेट करपाक शकता सो तें एक खूप मजा येता शिकपाक आनी कॅमिस्ट्री सुद्धा शिकपाक तो एक सबजक्ट डिफिकल्ट कसो ना मात तरी तातून स्ट्रक्चर आनी तेचीं नांवां केमिकल नेम नेचर शिकपाक तो एक शिकपाक आमकां खूब त्रास जाता डिफिकल्टीज फेस करपाक कॉलेजीन सगळे इक्विपमेंट्स ना लेबोरिट्री लेबोरिट्रिनीं कशें आमी करतात ते सगळे कॅमिकल्स सारक्या टायमाचेर गावना ते सुद्धा खरे एक्सपिरमेंट जो करपाक जाय आनी खरो आवडकम जो गावपाक जाय तो आमकां खऱ्यांनीच तशें दिसूंक मेळना सो आमी थ्रू कनक्लूजन काडटात